स्थानिए लोगों द्वारा धर्म का पालन बहुत प्रकार से किया जाता है जैसे आहार संबंधी किया जाता है यात्रा भक्ति पूजा और अनुसार धार्मिक त्यौहार जैसे पूजा पाठ पूजा पाठ करने से हमारा मन खुश होता है और हमारा मत एक जगह एकत्रित होता है यह जरूरी है कि हम सुबह उठ के पूजा करें और हमारा ध्यान उस उस वक्त उस तरह हो और कॉन्सन्ट्रेशन हमारा उस वक्त बना रहे आहार संबंधी आचरण जैसे हमें अच्छा भोजन करना चाहिए जिससे हमारे स्वास्थ्य और जीवन अच्छा बना रहे और हम आगे और लंबी हमारी आयु बढ़ सके नैतिक और नैतिक सामुदायिक और सामाजिक जुड़ाव जैसे हमें समाज से जुड़ा होना चाहिए और समाज से बात करनी चाहिए और सभी से संबंध बनाना चाहिए और यात्रा भक्ति और पूजा पाठ में ध्यान लगाना चाहिए रिलिजन बुक हमें रिलीजन बुक पढ़ना चाहिए जैसे कि कहीं ऐसे बुक्स है या किताबें हैं जो हमें ज्ञान प्रदान करती है जैसे श्रीमद् भागवत गीता जो हमें बताती है कि हमारे जीवन में क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या हमारे लिए बुरा है जो हमें बताएगी कि हमें क्या हमारे लिए क्या सही है और हमारे लिए क्या गलत है और जिससे हमें पता लगेगा कि हमें यह करना हमारे लिए सही है या नहीं है इसलिए बट हमें एक माता पिताओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो बचपन से ही अपने बच्चों को अपने धर्म के प्रति धर्म के पति सीख दें जिससे वो आगे चलके अच्छे से शिक्षा प्रदान करें और अच्छे से उनका मन एकत्रित हो योगा योगा करना भी बहुत अच्छा है हमारे स्वास्थ्य के लिए योगा यदि बच्चा बचपन से करेगा और रोज करेगा तो उसका मन एकदम एकान्तरित रहेगा उसका कॉन्सन्ट्रेशन बना रहेगा चाहे वो पढ़ाई हो खेल हो खूद हो सब जगह उसका मन अच्छा बना रहेगा और वो खुश रहेगा उसका मन कभी दुखी नहीं होगा इसलिए उसे योगा और धर्म का पालन पूजा पाठ करके या आसान करके आहार संबंधी योग इस तरह से करना चाहिए